असांजे सिंधी समाज में हिन रीत विर्त कथाऊं प्रचलित आहिनि मुख्यु रूप सां टीजिड़ीअ जो विर्तु सतनारायण भॻवान जो विर्तु विरल भॻवान जो विर्तु विर्तु रखिबो आहे ऐं झूलेलाल चालीहा में बि माण्हू चालीह ॾींहुं पूरो विर्त रखी करे झूलेलाल चाली चालीहो जंहिं ॾींहुं समापनि थींदो आहे हुन ॾींहुं पंहिंजो विर्त छोड़ींदा आहिनि जंहिं में टीजिड़ीअ जी कथा हिन रीत आहे हिन विर्त में तंहिं में माताऊं ऐं भेनर सुबुह जो चई बजे उथी करे असुर कंदियूं आहिनि पोइ सॼो ॾींहुं निआहार रही करे पंहिंजो विर्त जो पालन कंदियूं आहिनि राति जो चंड निकिरण बैदि चंड खे कची खीर सां अर्ग ॾेई पंहिंजो विर्त छोड़ींदा आहियूं ऐं टीजिड़ीअ जी कथा बि ॿुधंदा आहियूं ऐं ऐं झूलेलाल जी चालीहे में माण्हू झूलेलाल चालीहो घर में रखंदा आहिनि मटकी घर रखंदा आहिनि हुन में डेली सुबुह शाम अखो पाईंदा आहिनि झूले झूलण जी आरिती कंदा आहिनि पोइ चालीहनि ॾींहंनि ताईं इअं कंदा आहिनि पोइ मटकीअ खे जल में परवान कंदा आहिनि ऐं झूलेलाल चालीहे जो समापन थींदो आहे